जानवरों से संबंधित कोई घटना की अगर मैं बात करूँ तो पहले के ज़माने में बहुत सी घटनाएँ हुआ करती थी वो प्रतियोगिताएँ भी हुआ करती थी जैसे की बैल गाड़ी की दौड़ और मुर्गों की लड़ाई इस तरीके की प्रतियोगोताएँ करके लोग अपने अपने गाँव व अपने अपने क्षेत्र के मुर्गे या बैलों को लड़वा कर या बैलों की दौड़ करवा कर यह साबित करना चाहते थे कि उनके क्षेत्र के जानवर व उनके क्षेत्र के जो बैल हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उनकी प्रतियोगिताएँ करा कर वह प्रतियोगिताओँ को जीता करते थे जिसमें उन्हें बहुत मज़ा आता था यह एक तरीके का खेल होता था उनके लिए लेकिन आज के समय की मैं अगर बात करूँ तो आज के समय में इस तरीके की कोई भी प्रतियोगिताएँ देखने को नहीं मिलती हैं हमें यह चीज़ें पहले हुआ करती थी गाँव के लोग इन चीज़ों को किया करते थे लेकिन आज के समय में कोई भी इतना समय नहीं देता है और किसी के पास इतने शक्तिशाली वह इतने हुनर वाले जानवर नहीं हैं जो की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उन्हें जीत सकें